ہیلو سر کیا میری بات زومیٹو ڈیلی وائس سے ہو رہی ہے سر میں نے کافی دیر پہلے کھانا بک کیا تھا لیکن ابھی تک کھانا میرا پہنچا نہیں ہے میرے گھر کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ کھانا کیوں نہیں کیوں لیٹ ہو رہا ہے اچّھا سر آپ راستہ بھٹک گئے ہیں میں آپ کو ایک بار اپنا ایڈریس دوبارہ کنفرم کر دیتا ہوں پھر آپ آسانی سے آجائیں گے سر میرا ایڈریس ہے دو بٹہ پانچ فرسٹ فلور گلی نمبر پانچ ڈومریا گنج سر آپ آپ جلدی سے ایڈریس پر کھانا پہنچا دیں